अदालगुरि जिल्लायाव जायगायारि आरो थासारि होन्नानै बुङोब्ला अदालगुरिनि थासारिया गोदोनि समनि बायदि नङा आथिखालाव मोजाङानो जाबाय अदालगुरियाव जोङो माखासे जौगानाय बिथिंनिफ्रायबो जोङो नायनो हायो खाथियाव थानाय जोंहा अरणाचल आरो भुटान आरो बेयावनो मोनसे पिकनिक जाग्रा जायगाबो दङ भैरब कन्द' होन्नाय दा बे जायगायावबो गोबांथार जायगानिफ्राय बेयाव पिकनिकफोरखौ जाफैयो आरो बे खाथियाव थानाय ओनसोलनि माखासे बर' सुबुंफोर दङ बै बर' सुबुंफ्राबो बेनि जायगानि साब सिखोन खालामनाय आरो बायदिसिना लेथ्राफोरखौ बोस्रांनाय आरो बे जायगानि आबहावाखौ मोजां गोग्गो लाखिनायाव बे जोंनि अदालगुरि ओनसोलनि रायजो राजाफ्राबो मैखोमै बाहागो लायो दा बेनिखायनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्रायबो बे जोंनि अदालगुरि ओनसोलाव थानाय बे भैरेब कन्द'खौ नायनो थाखाय फैयो दावबायफैयो आरो फार्सेथिं राजखान्थियारि बिथिं होन्नानै बुङोब्ला राजखान्थियारि बिथिङाव गोबांथार बे अदालगुरि ओनसोलाव जों जौगानाय नङा होन्नानै बुंनांगोन दा जोंनि गामि ओनसोलफ्राव माखासे गोरिब नखरफोरबो दंबावो दा बै गोरिब नखरफ्रा जेरैबायदि मोननांगौ थानो थाखाय सुबिदा लोंनो मोजां लोंनो थाखाय दैनि सुबिदा दा बैफोरनि माखासे सुबिदाफोरखौ नांगौ बायदियै साफ्रोमबो मोनजोबनो हायाखै दा बेनिखायनो जोंनि बे राजनिथिग बा राजखान्थि बेलायाव अदालगुरि ओनसोलाव बाराद्राय मोजांथारबो नङा दा एमएलए हिसाबै अदालगुरि ओनसोलाव नायोब्ला जोंनि गिबियावनो गबिन्द' बसुमतारी अदालगुरि कनस्टिटुयेन्सिनि आरो फार्सेथिं मा नायोब्ला माजबातनि एमएलए बिथां चरन बर' बिथां सानै सानैआनो अदालगुरिनि माखासे माखासे जौगानाय आरो अदालगुरि ओनसोलनि माखासे खामानिफोरखौ बिथांमोनहा मावनो हायो नाथाय राजनिथिगनि बाथ्रायाव गासैबो सुबुंफ्रा नांगौ बायदियै बेबायदि मोननो गोनां मुवाफोरखौ मोनजोबाखै दा बेनिखायनो राजनिथिगनि बेजा बेलायाव गोबांथार जौगानाय नङा होन्नानैबो बुंनो हायो